हैलो मैम हाँ मैम बोलिए हाँ मैम मैं चिड़ियाघर से बात कर रहा हूँ मैम हम चिड़ियाघर की देखभाल तो उसमें साफ सफाई करते हैं बहुत अच्छे से जो हमारे यहाँ जो हमारे पालतू जानवर हैं और जो जिन्हें हम रास्ते में दाना डालते हैं समय पर पानी पिलाते हैं और जो जो कोई जानवर होते हैं उन्हें समय समय पर उन्हें घुमाया भी जाता है जिससे कि वो यह ना फिर चिड़चिड़ापन ना होने कभी भी क्योंकि इंसानों के देख रेख कहीं वो उनके ऊपर हमला न करें उस सबको सिखाया भी जाता है इस तरह हम उनकी देखभाल भी करते हैं मैम इसकी टाइमिंग है दस बजे से पाँच बजे तक खुला रहता है हाँ मैम आप बिलकुल आइए हमारे यहाँ एक फायदा और है जैसे छोटे छोटे बच्चे पाँच साल से कम के होते हैं न उन्हें हम लोग फ्री में घुमाते हैं उनका हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं और जो पंद्रह साल से ऊपर होते हैं उन लोगों के हम लोग पैसे लेते हैं बस पंद्रह साल से नीचे वालों का हम पैसे नहीं लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप लेकर आ सकते हो जी मैम बिलकुल लाइए मैम फूलबाग चौराहे के पीछे है

हाँ मैम सनडै वाले दिन ऑफ रहता है जी मैम बिलकुल ला जाइए ओके मैम थैंक